ॻाइणु महिल असां त पंहिंजे ग्रुप में ॻाईंदा आहियूं या वरी कॾहिं घर में ॻाईंदा आहियूं त मूंखे अहिड़ो कॾहिं मौक़ो त कान मिलियो आहे की मां संगत सां गॾु वही करे ॻाल्हायां त मां इन जो जवाबु नथी ॾेई सघां